एकटा समय हम गेलहुॅं बाबाधाम तऽ चित्रकूट पर्वत छै चित्रकूट पर्वत पर जे ऊपर चढ़लहुॅं तऽ उहाँ के जे स्थान छै तऽ वहाँ पर जे बन्दर छै आओर वहाँ के जे वनस्पति छै ओ देखबा के एहन मञ्च है आओर चूँकि यहाँ से पदयात्रा केलहुॅं सिमरिया सिमरिया से गेलहुॅं गंगा बोझ के एक सए दस किलोमीटर दूरी छलै तऽ वहाँ पर जाकर के आओर ओ जे देखलहुॅं तऽ मन हर्षित भऽ गेल आओर मनोरम दृश्य जे देखलहुॅं तऽ आश्चर्य विभोर भऽ गेलहुॅं तऽ ई एहि के अलावा वैष्णो देवी एक बार गेलहुॅं तऽ वैष्णो देवी मे साँझी छत साँझी छत छै तऽ ओकरे ऊपर भी अनुपम वातावरण छै एसन एसन लताम छै एसन एसन लोग छै जे देखलहुॅं तऽ हर्षित भऽ गेलहुॅं